साढ़ै इत्थें हस्ताल असें बड़ी परेशानी बनदी ऐ आखने गल्ल निं क्युंकि साढ़ै इत्थे हस्ताल नार्मल हस्ताल ऐ नेईं इत्थां दवाईयां लब्भदियां असें गी नेईं किश लब्भदा जिसलै कुदै जाचै ते नेईं इत्थें बैड खाल्ली होंदे अस अब्बल जंदे गै निं ऐ जे कुतै अमरजैंसी जाना गै पेईया ते साढ़ै इत्थें कुदै किस चीजां बी स्हूलत निं ऐ ते इक दिन गेई ही में हस्ताल इत्थें दवाई लैने ते में जारां बजे हस्ताल पुज्जी व जेह्ड़ी हस्ताला दी जेह्ड़ी मैडम ऐ ते ओह् अजें हस्ताल पुज्जी दी गै निं ही ते में उनेंगी बोल्लेआ कि फोन करो ते ओह् बोलदे कि अजें ओह् अवा दियां नै फ्ही में उनेंगी बोल्लेआ कि एह् कोह्का टैम ऐ इत्थें मरीज बचैरे बमार बजह् कन्नै तड़फा दे ते अजैं मैडमां घरा गै निं आ दियां उनें अपनियां डयूटियां गै निं पता क्योंकि उनें पता होंदा कि असें म्हीने दा तनखाह् लब्भी जानी ऐं ते ओह् इस मोज इस मोज ओह् ढिल्ले होंदे कि असें भला तनखाह् लब्भी जानी पुजगे टैमां दे खरी नेईं पुजगे तां बी खरी इत्थें उनैं माड़े माड़े मुड़े ते कुड़ियां रक्खी दियां होंदियां अगर उनैं बी दवाईयें दा पता लग्गै नार्मल ते देई ओड़दियां नेईं लग्गै ते आखदियां एह् आई दी निं ऐ जे ऐ बो ऐ ते एह् होंदा कि साढ़े इत्थें अगर साढ़े इत्थें जे ग्रांऽ बिचा हस्ताल शैल होंदा जां डाक्टर स्हेई होंदा तां असैं लोकेंई किसी जरूरत ही बाह्रे जानें दी जां असें जम्मूं जां हस्पिटल जां सांबै असैं किसी जाना होंदा हा साढ़ै इत्थैं कुदै दाह् दा स्हूलत निं ऐ असेंगी इस मौके पर कोई बी दुख तकलीफ होऐ कि जेह्ड़े पैह्लै ग्रांऽ दे लोग होंदे हे बचैरे अगर उनें कोई दिक्खदा ते खरी नेईँ दिक्खदा ते रौह्दे हे इ'यां गै बचैरे तड़फदे पैह्लें इन्ने हस्ताल बी नेईं हे होंदे ते डाक्टर बी नेईं हे लब्भदे ते अज कल एह् ऐ कि बच्चे पढ़े लिखे दे होंदे नै और थोह्ड़े इ'यां बोलदे बालदे नै कि डाक्टरै थरू गै बोलदे कि तुसैं इत्थें किसै चीज दी स्हूलत निं ऐ रक्खी दी इत्थें मरीज जेह्ड़े अवा दे इ'यां गै तड़फा दे करोना च गै दिक्खी लैमा किन्नी बुरी हालत होई त्रै साल चार इत्थें करोनां रेहा होए दा एह् लोग साढ़े गै जेह्ड़े अस ग्रांऽ दे लोग रौह्ने आं असैं लोकें गी इत्थें बैड नेईं हे थ्होंदे हे बैड ते बड़ै दूरे दी गल्ल ऐ असैं लोकें गी पैह्लैं इत्थें टिक्कियां गै नेईं हियां थ्होंदियां दवाई दी गै कोई स्हूलत होंदी कि दवाई गै असैं लोकें थ्होई जा तां असें बड़ी परेशानी बनी इस मौके पर असें गी बचैरें गी कुतै सांबै जाना पेआ कुदै जम्मू जाने पेई कुदै कुदै ते बड्डे लोग होन जां पैसे आह्ले होन ओह् अग्गैं पिच्छें चली जान जेह्ड़े गरीब होन ओह् कुध्दर जान गरीब लोग कुतै जाई बी निं सकदे ते नेईं उनें जाने दी मुशकल होंदी केह् करन बचैरे